ग्रामीण लोगों के जीवन में खेल बहुत भूमिका निभाती है जैसे अभी बच्चे को ले लीजिए पाँच साल से दस बच्चे फिर दस साल तक के बच्चे का वह कबड्डी खेलते है क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते तो उससे क्या होता है बच्चे को बॉडी में थोड़ा फुर्तीलापन आता है और बॉडी का मास मानसिक और शारीरिक रग शारीरिक के रुप से बहुत ज़्यादा संतुलित रहता है क्योंकि गेम खेलने से क्या होता है कि बॉडी में पूरा एकदम संतुलित रहते है और बच्चे को मानसिक के तौर पर स्ट्रॉंग होता है और वह आगे मतलब खेल के बारे में कुछ और ज़्यादा सोचते खेल को भी तक नई नई तकनीक के बारे में सोचने लगते है उससे पढ़ाई लिखाई उस पर भी थोड़ा असर पड़ता है तो खेल ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है दस साल पाँच दस साल से बीस साल तक बच्चे क्रिकेट खेलते हैं कबड्डी खेलते हैं गाँव में ऐसा ऐसा खेल मतलब बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है यह सब